डाक टिकट का आज के ज़माने में आज इतना महत्व है कि डाक टिकट लेने के लिए हमको जो है जाना पड़ता है डाक टिकट लेने के लिए कम से कम बीस बीस रुपए का टिकट मिलता है जैसे कोई जो कागज़ पे वो लगाने बैंक में देखो ये समूह के कागज़ पे या कोई और जो है कहीं लगता है कहीं पोस्ट करना होता है कोई चित डाक टिकट के वो जाता नहीं है इसलिए डाक टिकट लेना ज़रूरी है हमें डाक टिकट का महत्व बहुत है जे हम डाक टिकट लेने के लिए हमको पैसे की आवश्यकता पड़ती है डाक टिकट हमारे लिए आज के ज़माने बहुत बहुत ज़रूरी है डाक टिकट को हम जो है जैसे हम अभी लिए थे लिए थे समूह में लगाए डाक बिना डाक टिकट के समूह का जो है फारम नहीं भरा गया और जो है जे कहीं कुछ भेजना होता है या किसी रे कागज़ पे लगाना होता है किती रसीद पे लगाना होता है या कुछ करना होता है तो डाक टिकट जो है लेना होता है डाक टिकट लेने के लिये लेना पड़ता है हमें डाक टिकट को हम लेते हैं उसे लगा के भेजते हैं तब जो है पहुँचता है आ बिना डाक टिकट का काम नहीं चल होता है